मिथिलामे एहि देशमे मुख्यत दू दू तीन तरह के विचारधारा के लोक रहै छै एक जे धार्मिक विचारमे मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा वगैरह वगैरह जाइ छथि दोसर जॅं अगर सनातन हिन्दू धरम के लेल जायत ओहिमे दू तीन तरहके लोक छै जे बेसी तर लोक शिवमन्दिर जाइ छथि शिवालय जाइ छथि विभिन्न तरह के शिवालय छै ज्योतिर्लिंग सब के पूजा करै छथि आ किछु शक्ति स्थल के सेहो पूजा करै छथि किछु लोक पर्व त्यौहार पर या अन्य समय पर नदी मे स्नान जरुर करै छथि गंगा स्नान होइ कि अथी कोशी स्नान होइ आ अन्य अन्य जे भी नदी छै नदीमे नहेबाक एहिठामका जे परम्परा छै ओकरा लोक के संस्कृतिमे रचल बसल छै